मूंखे ॾुकण लाइ ॾाढा सुठा रास्ता आहिनि लेकिन मूंखे सुठनि रास्तनि मां हिकु आहे जिते मूंखे ॾाढो आनंदु ईंदो आहे हे व ता प्रकृति वण जा आहिनि जिथे वण हरियाली हर जॻहि आहे ऐं हवा में हर जॻहि ख़ूशबु आहे इन बाग में ॾुकी करे मूंखे अलॻि ई सुक़ून ऐं शांती मिलंदी आहे मां अक्सर अकेले ई ॾुकंदी आहियां मां अकेले ॾुकंदी आहियां तेॾीमहिल मुंहिंजे दिमाग़ में शांती ऐं सुक़ून ईंदो आहे ऐं मां पंहिंजी ॻाल्हियुनि ते ध्यानु ॾेई सघां थी ॾुकण समय अक्सर मूंखे पंहिंजे जीवन में जीवन जे भविष्य जे बारे में ध्यानु ॾींदो आहे हिन जे अलावा ॾुकण जे समय मूंखे मुंहिंजे शरीर जी आवाजु ॿुधणु ईंदी आहे जो मूंखे मुंहिंजे शरीर के फिट रखण लाइ प्रेरित कंदी आहे पोइ मां पंहिंजी साहेड़ियुनि सां बि ॾुकणु वेंदी आहियां गॾु जेॾीमहिल मां पंहिंजी साहेड़ियुनि सां वेंदी आहियां त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो वीचार बि ॿुधाईंदा आहियूं इन सां ख़ैरु रिश्तो त अञा बि मजबूत थींदो आहे साहेड़ियुनि सां ग ॾुकण जे समय मां खिलंदी आहियां ऐं जीवन जो आनंदु वठंदी आहियां ॾुकणु मुंहिंजे शरीर लाइ हिकु अहम हिसो आहे छो कि मुंहिंजी शरीर खे हमेशह फिट कर रखंदो आहे अंत में खा मुंहिंजे लाइ ख़ासि बि आहे जो मूंखे नई शक्ती ॾींदो आहे मूंखे आसरो आहे कि मां पंहिंजे शरीर खे हमेशह फिट रखंदमि